हेल' नोंथां औ आङो बाइसाइकेल गोदान नांगौमोन आंनो मोनसे नोंथांनाव दा मा मा मडेला दङ अ अ ओमफ्राय नोंथांनाव औ औ अ आंनोथ' हिर'नियानो जागोनदां ओमफ्राय हिर'नियावहाय गियार गोनाङा दं थागोन ना

गियारनिया बिदिनो माबानि टुवेन्टिवान स्पिड गियार गोनां ओरैनो सिमान'नि जानांगोन आरो गियारा ओमफ्राय बेनि उनाव बाजेटआ जाहैबाय बिदिनो फिफटिन केसोनि आन्डाराव बाजेटआ

आङो नायफैग्रोनोसै नामा साइकेलखौ ओमफ्राय नायफैनानै जेनेबा सफ्थासेनि गेजेरावहाय लांनाय जागोन आरो आङोथ' एबार एबारनि फैगौ मानडेआव नायगोन आङो नेक्स्ट मानडेआव औ आंनि मुङा हादुंगोरा ब्रह्म मोजां मुङा ओरैनो सर्टआवहाय हादुं बुंनो हागोन औ आंनि एडरेसआ आङो दा कारेन्ट एडरेसआ थानाया क'क्राझार देबोरगावआव थायो ओम्फ्राय आंनि रियेल हमटाउना भिलेजआ जाहैबाय माबा खख्लिंबारि गसाइगाव एरिया औ बे नाम्बारावनो जागोन वाट्सएपआ दे बिदिब्ला मोजां जागोन दे हरोब्ला आंबो बासिगोन ओ ओ औ औ नोंथांनाव नोंथांनाव होमबाथ' गासिबो बे वाट्सएपआव हरगोन साइकेलआ स्टकआव एभेलेबोल जाखागोन ना

औ औ औ नायनायनि सिगां ओम्फ्राय नोंथां टेस्ट राइडबो नायनो हागोन नामा औ औ औ दे बिदिब्ला होमबा टेस्ट राइडखौनो नायग्रोनोसै नामा आङो फसायोब्ला लानोसै आरो ओइदिनखालिनो नेक्स्ट मान्डेयाव थांनानै ओ औ दे थें इउ नोंथां